णव लाख णव्याणव हजार णवशे णव्याणव आठ लाख णव्वद हजार णवशे एक पांच लाख साठ हजार चारशे तीन सात लाख अठ्ठावन हजार सातशे पांच चार लाख चोव्वेचाळीस हजार आठशे अठ्यायशीं